بھارتی میڈیا بہت اچھے نیوز بتاتی ہیں جیسے کہ آج تک کا چینل ہوگیا آج تک نیوز اور اسٹار نیوز ہوگیا زی نیوز ہوگیا بہت سارے نیوز چینلس ہیں اس سے جو ہے سو بہت سارے معلومات ہوتے ہیں ہم کو دنیا بھر کے اور دنیا بھر کے معلومات ہوتی ہے اور بھارت کے لیے نیوز معلوم ہوتی ہیں ہر جگہ کی نیوز معلوم ہوتی تھی بھارت میں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے اچھی نیوز بتاتے ہیں اچھی خبریں بتاتے ہیں اس میں اور جو ہے سو نیوز پیپر بھی بہت اچھے معلومات ہوتی ہیں نیوز پیپر میں سیاست ہوگیا منصف پیپر ہوگیا دکن کرونیکل ہوگیا اس سب میں جو ہے سو بہت دنیا بھر کی نیوز معلوم ہوتی ہے اور فلمی خبریں بھی معلوم ہوتی ہیں اور جو ہے سو اس میں مزاحیہ بھی معلوم ہوتے ہیں شعر و شاعری بھی رہتی ہے اس میں بہت پڑھنے میں مزہ آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے نیوز پیپر پڑھنے میں بھی اور بھارتی میڈیا بھی بہت اچھا ہے بہت اچھے چینلس ہے نیوز کے اس سے بہت ساری معلومات ہوتی ہیں ہم لوگ کو اور معلومات ہونے کے بعد ہم لوگ کو کدھر کیا ہو رہا پتہ چل جاتا ہے ساری دنیا میں اور بھارت میں کیا ہو رہا ہے سب معلوم ہوتا ہے ہم لوگ کو بہت اچھے چینلس ہیں نیوز پیپرس ہیں اس سے ہمیں بہت جانکاری ملتی ہیں وغیرہ وغیرہ